اردو زبان بہت ہی اچھی زبان ہے یہ زبان ہم لوگوں کے لیے اتنا کارگر اور اتنا آسان زبان ہے جس کو ہر آدمی بول سکتا ہے ہر آدمی کر سکتا ہے ہر آدمی پڑھ سکتا ہے ہر آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے اردو زبان اتنی کارگر زبان ہے جو اس کے سامنے کوئی بھی زبان بیکار ہے کوئی بھی زبان بیکار ہے یہ زبان یہ یہ کیا اس کا ترجمہ منے جیسے ہندی میں کوئی کٹھن شبد آ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ اردو میں کر لیتے ہیں بڑی آسانی سے اردو میں بہت آسانی سے کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی کٹھنائی اور اس کو سمجھنے میں بھی کوئی کٹھنائی نہیں ہوتا کوئی مصیبت کوئی تکلیف نہی ہوتا ہے یہ اس یہ زبان بہت ہی اونچی زبان ہے اس کو ہر ہر ہر کنٹری کے لوگ ہر دیش کے لوگ اس زبان کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں آسانی سے کر لیتے ہیں آسانی سے سمجھ لیتے ہیں آسانی سے بوجھ لیتے ہیں کہ یہ زبان کیا چیز ہے یہ بہت ہی اونچی زبان ہے اس زبان کے بارے میں کہنا بہت ہی اونچی بات ہے کہ یہ زبان اتنا اونچا ہے جو کیا اس کے بارے میں اس کی تعریف کیا جائے زبان یہ اردو زبان ہر ہر ہر طرح کے لوگ آسانی سے بول لیتے ہیں آسانی سے کر لیتے ہیں